योग करण तमामु सुठी ॻाल्हि आहे योग करण अॼुकल्ह जे ज़माने में अॼुकल्ह में तमामु ज़रूरी आहे छाकाणि त ॿाहिरि जा माण्हू खाधो खाइनि था बीमार थियनि था योग करण सां तनु मनु सॼो ठीकु रहंदो स्वस्थ रहंदो भारत देश योग जेका भारत देश जी पहचान आहे भारत देश जी इहा हिकिड़ी सांस्कृत विरासत आहे योग भारत जी अहिड़ी देन आहे जेका इहा वरदान घटि कोन्हे योग करण सां तनु मनु स्वस्थ रहंदो ऐं योग करण सां बुख बि घटिजंदी आहे पाचन जी क्रिया पाचन बि वधनि सुठो थींदो आहे योग करण सां योग जो जो जेको बि भारत जी मजबूत थी वई आहे देश जी माण्हुनि जेका सॼे भारत जा माण्हू सॼे दुनिया जा माण्हू हिन सन सांस्कृत परंपराउनि खे इहे ॼाण करणु लॻा आहिनि दुनिया में माण्हू योग सां तन मन बि स्वस्थ रहंदो आहे ऐं मजबूत बि रहंदो योग सां बुख वध बुख वधंदी आहे पाचन सुठो थींदो आहे